हाँ शॉप से ही बोल रहा हूँ हाँ अभी कहीं फोन लॉन्च हुए रियलमी के हुए हैं और आईफोन भी हुए हैं रेडमी के भी हुए हैं कौनसे की आईफोन की प्राइस आपको कितने का चाहिए लाख का भी है डेढ़ लाख का भी है हाँ हाँ आईफोन फोर्टीन

मिल जाएग मिल जाएग वैसे प्राइस इसकी आपको लग जाएगी एक लाख रुपये ओके सर ओके और और कोई कम्पनी का चाहिए तो बता दीजिए संपर्क कर लेना

ओके सर हाँ आपको एक साल की गारंटी दी जाएगी कुछ भी खराबी होगी तो चेंज कर दिया जाएगा आपका फोन थैंक यू सर